دیکھیے جب گانوں کی بات ہوتی ہے تو ظاہری طور پر اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو ہمیشہ سے پرانے گانے ہی زیادہ سننا اچھا لگتا ہے اور پرانے گانے اصل میں اس لیے زیادہ پسند آتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ایک الگ بات تھی اس میں وہ ایک ریالٹی تھی جو آج کے گانوں میں یا آج کے میوزک میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے تو میرا اپنا ماننا تو یہی ہے کہ پرانے گانے سننے میں ایک الگ مزہ ایک الگ آنند آتا تھا